हैलो अंजी दीदी केह् हाल ऐ अ'ऊं ते मड़ो थोह्ड़ी बमार होई दी ही एह् बखार चलै दे ते मिगी बखार होई दा हा ते में सोचेआ दीदी ई सनाई ओड़नी आं कि अज्ज निं औन होना में उ'ऐ में यरो तुसेंगी पता गै अजकल बखार जेह्ड़े आवा दे बिंद होश निं ऐ ते में सोचेआ सनाई ओड़नी आं ते तुस करी ओड़गी आं आपें कम्म में थोह्ड़े चिरें आस्तै आया आं अज्ज अज्ज मड़ो दोआई ते लैती इ'या गै लैती हट्टिया बो फर्क नेईं होआ दा सोचेआ शामीं जाह्गी डॉक्टरै दे ठीक ऐ ठीक ऐ बा ओह् नेईं गल्ल निं ऐ होग ते सनागी हां ठीक ऐ हां ओह् में सनाई ओड़नी आं ते तुसें आखना आई निं ऐही थुआढ़ी कसम ऐ औन्नी आं ते जेकर ठीक होगी ते कल्ल आई जाह्गी ठीक ऐ ठीक ऐ दीदी आं ठीक ऐ चलो ठीक ऐ भी ते तुस भी इ'यां बुखार अजकल फैला दा ई बड़ा चलो ठीक ऐ